ہیلو کیا آپ امازون کمپیوٹر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے امازون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیئے تھے جوکہ پانچ ہزار روپئے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیئے لیکن آج جب وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوا کیونکہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکجنگ جو تھی وہ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل جیسے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتا ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے